हेलौ औ मामोन औ ओमफ्राय मामोन नोंथांनि न'आ माबायदिमोन ओमफ्राय नों मा खालारखौ बांसिन मोजां मोनो खालारा पिंक दङ ब्लु दङ ओमफ्रायो ग्रिन दङ आरो नों माखौ साबसिन मोजां मोनो बेखौ बासिनानै हरदो दे औ खालाराथ' आङो पिंक खालारखौ बांसिन मोजां मोनो आरो पिंक खालारखौनो होनो हागोन ओमफ्रायो बेहाय माबायाव बाटामाव मा रं फुननो सान्दों माबाजों गलाब खालारजोंथ' माबायानो बेरगोन आरो हवाइट खालारानो बेरगोन आरो नोंथाङा मोजां मोनगोन दा आङोथ' सानथामसो थानानैसो मावहैनो हागोन आङो

औ दे खबर हरगोन